साढ़े सांबे च बड़ी सारी फैक्टरियां न ते बड़े सारे लोक फैक्टरियें च कम्म बी करदे न ते केइयें लोकें ते अपना गै जैदातर लोक उत्थै साढ़े सांबे च फैक्टरियें च कम्म करदे न ते केईं लोक जैदातर अपना बिजनस खोह्ल्ले दा ऐ लोकें मतलब अपना गै कम्म करदे न ते ज लोक उत्थै बड़े लोग मलाजम बी हैन ते कन्नै गै उत्थै लोक जैदा लोक इ'यै कि अपने साढ़े सांबे दे लोक ऐग्रीकल्चर गी साढ़े खेती बाड़ी बी बड़ी करदे न कन्नै गै लोक अस साढ़े मंडियें च ते घट्ट होंदी ऐ पर जेह्ड़े ख'लके लाकै होंदे ऐ उत्थै ऐग्री खेती बाड़ी बड़ी जैदा होंदी ऐ ते लोक बड़े हर साल बड़ी शैल शैल मतलब कि फसलां करियै ते गौरमैंट गी दिंदे न ते उत्थै बड़ा मुनाफा होंदा उ'नें गी ते जेह्ड़े लोक बेरो बेरोजगार ऐ उं'दे बास्तै इन्नी सारी फैक्टरियां बनी दियां ताकि ओह् कम्म करियै अपने घरै दा गुजारा चलाई सकन ते केईं लोक हल्लै बी बेरोजगार न जेह्ड़े गरीब लोक न जेह्ड़े फैक्टरी जाने दी बी ओह् हैन्नी उं'दी ते अस चाह्न्नें कि गौरमैंट उ'नें गी कुछ प्रोवाइड करै जां उ'नें गी कुछ घर बैठे दे कोई कम्म थ्होई जा जेह्ड़ा घर बैठे दे अज्ज दे अज्ज दे जमान्ने च ते गौरमैंट ने बड़ा कुछ चलाया ते अज्ज लोग घर बैठियै बी कम्म करियै ते कमाऽ दे न पैसे जि'यां लोग घर बैठियै गौरमैंट सलाई मशीनां उ'नें गी देआ दी ताकि लोक कोई बी लोक जेह्ड़े साढ़े देश दे हैन कोई बी लोग बल्कि बगैर पैसे जां बगैर भुक्खा कोई र'वै निं ते इन्ना गौरमैंट केह्दे साढ़े इद्धर इंडस्ट्री च साढ़े सांबे च लागै गै लोक केईं सारे जनानियां जां बंदे बड़ा कम्म करा करा दे न इंडस्ट्री च ते इंडस्ट्रियें दे सिरै पर गै अपना घर दा खर्चा जां सारा कुछ जिन्ना बी कुछ होंदा ऐ सारा कुछ करा दे न ते इ'यै कि जैदातर लोक इ'यै चांह्दे न कि साढ़ी सारें दी गौरमैंट जाब होऐ ते लोक इ'यै चांह्दे दिखदे न कि जित्थै मतलब कि जेल्लै जैदा कोला जैदा सानूं गौ गौरमैंट नौकरी लग लब्भै पर अज्ज दे जमान्ने च जिन्ना गौरमैंट करा दी ऐ लोकें बास्तै जेह्ड़े बेरोजगार लोक न उं'दे बास्तै बी बड़ा कुछ करा दी ऐ गौरमैंट ताकि सारे लोक अपना मतलब कि कम्म करी सकन उं'दे बास्तै लोकें गी गौरमैंट लोन बी देआ दी ऐ ते कन्नै गै उत्थै इक साढ़े डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट च बड़ी सारी इंडस्ट्रियां न फैक्ट्रियां न जिन्नियां बी हैन ते उत्थै साढ़े मंडियै दे लोक बी बड़े कम्म करदे न ते जिन्ने बी ऐ साढ़े बार्डर आह्ले उ'नें गी ते लागै पेई जंदी ऐ ते लोक उत्थै बड़ा कम्म करा करदे न ते ताकि अपने जेह्ड़ा बी होंदा साढ़े घरा दा खर्चा चली सकै जिन्ना बी होऐ पर कुछ लोक हल्लै बी बचैरे जेह्ड़े गरीब तबके दे लोक न हल्लै बी बचैरे जेह्ड़े घर न ते ओह् चांह्दे न कि सानूं बी कोई गौरमैंट कुछ कम्म देऐ ते अस बी अपना थोह्ड़ा फ्यूचर बिच्च अपने बच्चें गी ते लोक चांह्दे न ते जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोक न ते केईं लोक जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होइयै बी उ'नें गी नौ एह् जेह्ड़ी गौरमैंट नौकरियां नेईं थ्होंदियां ऐ ते उं'दे बास्तै ते गौरमैंट इ'यै प्राइवेट नौकरी रक्खा दी उं'दे बास्तै गौर प्राइवेट नौकरी करियै बी ओह् अपना सब कुछ घरा पर ओह् जैदा जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोक होंदे ते ओह् चांह्दे कि सानूं बी गौरमैंट नौकरी थ्होऐ ताकि साढ़ा औने आह्ला जेह्ड़ा टैम ऐ ओह् अस बी शैल गुजारी सकन ते गौरमैं प्राइवेट नौकरी च एह् होंदा कि अस ओह् कम्म ते करी लैन्नें पर इह्दे ओह्दे इलावा अस एह् करी सकने आं कि सानूं जेल्लै अस बुड्ढे होई जन्ने आं बुढ़ापा औंदा ऐ जेल्लै साढ़ा ते फिरी साढ़ा कोई जेह्ड़ी जमा पूंजी होंदी जेह्ड़ी सानूं लोकें गी जेह्ड़े गौरमैंट लोक होंदे ऐ गौरमैंट दे मलाजम होंदे न उ'नें गी सारें लोकें गी उ'नें गी ओह् मिलदी ऐ पिन्शन मिलदी ऐ ते हां एह् गौरमैंट ने स्कीम बी कड्ढी दी ऐ कि जेह्ड़ा बुड्ढा होई जाऽ इंसान उस्सी पिन्शन बी थ्होग ते उस्सी हर म्हीनै म्हीनै उस्सी पिन्शन बी दिंदे ऐ ताकि ओह् अपना जिन्ना बी होंदा खर्चा करी सकै ते साढ़े बल्कि लोकें दे हर इक कम्मा बास्तै गौरमैंट ने बड़े साधन बनाए दे ऐ तां फैक्टरियां बनाई दियां ऐग्रीकल्चर दा कम्म कीते दा कि ताकि हर इक लोग कम्मा बिच्च व्यस्त रौह्न ते अपना घरा दा खर्चा जेह्ड़ा ओह् चलाई सकन ते इ'यै करा दे कम्म करा करदे न सारे लोग खेती बाड़ी बी बड़ी जैदा लोक करदे न बार्डर एरिया आह्ली साइड दिक्खी लैओ ते उद्धर सांबे आह्ले बार्डर एरिया आह्ली साइड दिक्खी लैओ लोक बड़ी खेती बड़ी बल्कि हर साल बड़ी जैदा फसल क करदे न उगांदे न ते कन्नै गै उत्थै अपनी घरा दी फसलां हर इक चीज घरा दी इक दिक्खो खेती बाड़ी करियै हर इक चीज घरा दी ते साढ़ी जेह्ड़ी घरा दी होंदी ऐ फसल बल्कि जेह्ड़ी बी सब्जी लाई दी होंदी ओह्दा सोआद गै कुछ होर होंदा सब्जी दा ऐ ते कन्नै गै ते लोक पर लोक किश लोक जेह्ड़े चांह्दे न कि जि'यां साढ़े सांबे दे लोग जैदा कोला जैदा इ'यै लोक चांह्दे न कि सानूं बी भला प्रा गौरमैंट नौकरी मिलै ताकि अहें अहें इन्ने अहें इन्ना पढ़े दे न ते सानूं बी अपनी जेह्ड़ी गौरमैंट नौकरी मिलै ताकि अस बी मतलब कि अग्गें बधचै ते गौरमैंट नौकरी दा मजा कुछ होर होंदा पर नेईं अज्ज दे जमान्ने च दोऐ नौकरियां बराबर गै चला दियां जिन्ना जे लोग पढ़े लिखे होइयै बी नौकरी नेईं थ्होन तां लोकें बास्तै प्राइवेट नौकरियां बी हैन ते लोक बड़े सारे लोक प्राइवेट नौकरियां करा दे अकाऊंट दा कम्म करा दे सारा बल्कि फैक्ट्रियें च हर इक बल्कि नौकरी उत्थै अवेलएबल ऐ जेह्ड़े जैदा जि'नें अकाउंट दा कम्म ओह् अकाउंट दा कम्म करा दे ऐं हर इक बल्कि नौकरी उत्थै थ्होई जंदी ऐ फैक्ट्रियें च बी थ्होई जंदी जि'नें ऐग्रीकल्चर बिच्च पढ़ाई कीती दी उ'नें ई ऐग्रीकल्चर दा हर इक गल्ला दा पता होंदा हर इक कम्मा दा पता होंदा ओह् सारा कम्म करी लैंदे न ते इ'यां गै अपने जेह्ड़े बी ऐ हां गौरमैंट नौकरी बी ठीक ऐ पर प्राइवेट नौकरी बी अज्ज अज्जै दे जमान्ने च जैदा लोकें गी प्राइवेट नौकरी थ्होआ दी ते ओह्दे कन्नै बी लोकें दा चला दा कम्म चला दा ऐ ठीक ऐ गौरमैंट नौकरी बी ठीक ऐ ते प्राइवेट नौकरी ते पर एह् गौरमैंट नौकरी दा एह् होंदा ऐ कि लोकें गी उत्थै कम्म करने दे बी मजा औंदा ऐ ते जेह्ड़ी प्राइवेट होंदी उत्थै लोक खिच्चियै रखदे कम्मै गी पर नेईं फिर बी अज्ज दे जमान्ने च दोऐ नौकरियां ठीक ऐ थ्होनी चाहिदी कोई ते कोई नौकरी ताकि लोक जेह्ड़े ऐ कोई बी बेरोजगार नेईं र'वै सारें गी कम्म थ्होऐ सारे गै लोक अपनी शैल जिंदगी जीन